पहिला पहिला जे समान खरीदले रहली दोकानसँ ओ बहुत अच्छा रहलैए आओर ओकर दाम भी बहुत अच्छा रहलैए जेकि हमरा बहुत नीक लगै छै आओर दोकानसँ जे खरीदले रहली पहिला प्रोडक्ट बहुत अच्छा बहुत शानदार रहलैए एकदम खतरनाक रहलैए बहुत मस्त रहलैए आओर ईसब देखैमे बहुत अच्छा लगैत रहै छै आओर ईसबके उपयोग हम अच्छा तरीकासँ करै छी